मुंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजे सभिनी खां वॾी ताक़त आहे मुंहिंजो परिवार मुंहिंजे परिवार में असां चारि ॼणा आहियूं हिकु मुंहिंजी घर वारी ऐं मुंहिंजा मम्मी पप्पा मुंहिंजो परिवार मुंहिंजे लाइ ॾाढी वॾी ताक़त आहे मूंखे कहिड़ी बि ॻाल्हि में मुंहिंजो परिवार हर हिकु ॻाल्हि में स्पोर्ट कंदो आहे हर हिकु ॻाल्हि में अॻियां वधण जी सम्झि ॾींदो आहे उनमें मुंहिंजी धर्म पत्नीअ जो ख़ासि क़िरदारु आहे ऐं मुंहिंजा मम्मी पप्पा बि हर हिकु ॻाल्हि में मुंहिंजी ताक़त आहे किथे बि अचण वञण में कहिड़ो बि धंधो नओ धंधो वापार करण में मुंहिंजा मम्मी पप्पा सदाई मूंखे साथ ॾींदा आहिनि सदाई मां हिन खेत्र में अॻियां वधा अहिड़ी साईं के अरदास कंदा आहिनि ऐं इन खां सभिनी खां वॾी कमजोरी मुंहिंजी हीअ आहे की मां कॾहिं बि कंहिंजो दुख दर्द न ॾिसी सघंदो आहियां इन में बि पंहिंजनि जो दुख दर्द भाई किथे अकसमात थो थिए जा कंहिंखे मजा कोन्हे इन ॻाल्हि में मां ॾाढो सवेंदनशील आहियां हीअ मुंहिंजी ॾाढी सभिनी खां वॾी कमजोरी आहे मां कंहिंजो बि दुख दर्द न ॾिसी सघंदो आहियां हिन खां पोइ मुंजी वॾी ताक़त मूंखे साईंअ धंधे में ॾिनी आहे धंधे में मां थी सघे एतिरी महिनतु वधीक करे ऐं जेतिरो थिए एतिरो वापार वधीक करण जी कोशिशि कंदो आहियां हीअ मुंहिंजी सभिनी खां वॾी ताक़त आहे